हैलो अमेज़ॉन मां तव्हां खां हिकु हुडी बुक कई वई हुई जेको मुंहिंजो ऑडर जो नंबर हुओ उहो हुओ अठ ॿुड़ी चारि छह पंज ॿ मां तव्हां खां जेका हुडी घुराई हुई पंहिंजो रंग कारो हुओ पर तव्हां मूंखे कारे जी बजाए नीरे रंग जी मोकिले छॾी आहे त तव्हां महिरबानी करे इहो पंहिंजी हुडी वापसि घुराए करे ऐं मूंखे पंहिंजे मन भुजबी रंग जी मोकिलियो